ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون جی الحمد للہ جی بولیے کیا بات ہے جی کتنا جی کیا بولے کتنا پانچ کٹھا چھ کٹھا ہ دیکھیے زمین تو اپنے پاس ہے ارریا میں تین چار جگہ ہے باقی آپ کو کس ریٹ میں چاہیے کیا کیا سویدھا چاہے اسی کے حساب سے ریٹ لگے گا

جی ہ

آس پاس میں جی مارکیٹ میں ہی ہے فور لائن سے بگل میں بھی ہے زمین اور کبستان سے پیچھے بھی ہے زمین اسکول کے پاس بھی ہے اور آپ جو بول رہے ہیں فور لائن کے بگل میں چاہیے مسجید بھی ہو پانی بھی اچھی ہو رہنے آنے جانے کا بھی سویدھا بڑھ ہو تو آپ کو وہ ڈھائی لاکھ روپے کٹھا پڑے گا جی ہاں ہو جائے گا جب آپ آئیے گا میرے پاس تو بات ہوگی تو اس میں کچھ بات بن جائے گی آگے پیچھے جی میری زمین اریا میں ہے تین چار جگہ ہے آپ جہاں بھی آپ کو دیکھ لیجیے آپ آئیے گ ن تو آپ کو ہم دکھا دیں گے چارو پانچ جگہ آپ کو جہاں ج جائے جہاں اچھا لگ جائے اسی حساب سے ریٹ لگ جائے گا جی مارکیٹ میں بھی ہے مارکیٹ سے باہر بھی ہے فور لائن کے بگل میں بھی ہے آپ آئیے گا میرے پاس تو آپ کو ہم دکھا دیں گے ساری جگہ جی

وہی ساڑھے بارہ لاکھ روپے قریب اس کا ریٹ ہوتا ہے لائی کے حساب سے اور باقی آپ بیٹھیے گا آئیے گا تو بات بن جائے گی اس میں ہاں پرکٹھا ڈھائی لاکھ روپئے کے حساب سے باقی اور بھی جگہ ہے وہاں کم ریٹ میں بھی ہے اگر آپ وہ کم ریٹ میں لینا چاہیں گے تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو جی جی آئیے ملاقات کیجیے اس کے بعد پھر بات

سلام علیکم